हेल' आब' नों बहा दं ए ओर आंहाबो मैगं नांगौमोनलै लकेल मैगं लकेल मैगं मोनला बायगोन नामा आब' मा मा मा मा मैगं मा मा मैगं दंब्रा

औ औ होद माबा मुलाफोर मोनाखै नामा मुला दाम आरो हासार होनायसो नामाब्रा सुक्रुबारावसो हे लकेल लकेल मैगं नागिरला बायदोंमोनलां ओरै जोंनि माबायाव गैया बालांगायाव गैया दा औ औ जायो बिदिखौनो नांगौ नांनायालाय माने औ ए जोंनाव बे दस्रानिसो फैजोब थारबाय ना फायखारिफ्रा गासिबो माबा बिलासपारा साफ्लाय माबा मैगंफ्रानो बिदि जाजोब्बाय ओंखायनो ओंखायनो सोंहरदों ब्रा आङो लकेलनि नामा होननानै औ माने माने मानसियासो लकेल जाबाय दाना मैगंफ्रा लकेल नंला नालाय ओंखायनो सिनायनाय मानसिनाव सोंहरथारबाय आं ओंखायनो बेनाव मोनगोनलै बे होननानै औ आं माने जोंनाथ' थगायलायनाय गैला नालाय दस्रानिखौथ' नों बिसास गैया ओंखायनो सोंहरदां अ

औ औ आलुवा देग्लाय बेसेबां मोना नोंस्रालाय न'आव मावनाया सेवाखै ना औ माव औ माबालै बे सेव माबायोना सेवनायखौ दोनफायोबा सेवफालाङोनो ओंखायनो थाब गारनांगौ ओंखायनो बासिनांगौ औ

गारनां औ औ औ औ थिगैनो दं आलु एसे लाबोनांगौलै ओमफ्राय बे मा फोरला फोरला आथ' लकेल औ बेखायनो बेखौनो लायनांसिगोन दा जायखिया दे होनबा आब' खोनाबाय आं लायनि हो आं थांगासिनो दं औ आं थांगासिनो दं दे औ दे थांगासिनो दं आङो औ दे